भुॻी भाॼी भुॻा चांवर मटर पनीर बिह बसर सेयूं पटाटा पुलाव साई भाॼी सिंगियूं भीअ दालि पकवान फ़ुल्को दालि पातो फ़ुल्को कोकी मैथी पटाटा करी चांवण स्वांजरे जो रायतो स्वांजरे जा गुल फूल पताशा जी भाॼी तुरियूं लौकी